पर्ब पर्ब छठि पूजा तऽ होइ छै पहिले बारै छै मरुआ कोदो तेकर बाद नहाए खाए छियै तकर बाद पाबनि होइ छै तेकर बाद हाथ उठबै छियै खरना दिना बजार करै छियै सब समान ओमान किनलहुॅं जे फल फुल हाथ उठबैके जे होइ छै रीतिरेवाज हँ ओएह मरुआ कोदो बारलौं हँ नहाए खाएके पुरी पकमानके लिए गहूॅंम कुटबै छियै सुखबै छियै पिसबै छियै बजार करै छियै सब पकबै छियै पुरी पकमान पकलै शाम सबेरे हाथ उठबै छियै इएहा सब पर्बमे होइ छै हँ हँ इएहे सब करै छियै होलीमे पुआ पुरी कचरी फुलौरी होलीमे पुआ पुरी कचरी फुलौरी बनै छै रङ्ग खेलै छै इएहा सब होइ छै आर त्यौहारमे दुर्गा पूजा होए गेलै तऽ मेला दिना जागरणा मनाएल जाइ छै जगरणा मनाए कैरिके दुर्गा पूजा देखे लए जाइ छै मेला घुमै छै खयलक पिलक होटलमे खेलौना बच्चा बुतरू किन बेस कै देलहुॅं गाँव घर चैलि एलहुॅं सब परिवारके साथ हँ इएहा सब होइ छै हूँ हाथ उठैलाके बाद तऽ छठि पर्बमे तऽ पारण करै छी पारण कयलाके बाद

हँ पर्ब एनाहिए करै छियै जन्मष्टमीमे आइ गेलै तऽ एक दिना उपास होइ छै ओहोमे अथी होइ छै उपास व्रत होइ छै हूँ हँ सब सब पर्बमे तऽ एक दिना लहाए खाए छै नऽ एक दिना लहाए खयतै तेकर बाद बिहान होए कऽ उपास करै छै